म्हाका म्हजे इश्टीणिन सनफ्लावर शॅपू विशी सांगिल्ले म्हारग आसूं पुण उमेदिन घेतलो पळयल्यार किदे केस वाडपाचे सोडून झडपाक लागले कोमळकाडपा पासून कॅकट कॅकट्सा भशेंन जालें म्हजी विनंती हो शॅपू कोणें घेवचो न्हय